अपना क्षेत्रमे तऽ जे छै सिलाइ होइ छै लेडिज लोक तऽ भी बहुत चाहै छै कि जे हमे सिखहुँ सिलाइ सिखलाके बाद जे छै अपना किछु रोजी रोटी कमाउ खाइ बैसि बनैके सिलाइ जे छै मशीनके आजकल लोक गामोमे बहुत सुविधा हो गेलै सिखैके लिए सिखै छै जेन्ट्सो लेडिजो लेडिजो लोकके बहुत जे छै सिलाइ सिखैके भी उम्मीद रहै छै आजकलके जे छै एतना ने फैशन भै गेल छै कि बिना सिलाएल कपड़ा लोक नहि पिन्हैले चाहै छै अँए लेडिज अधिकतर सूट सलवार पिन्है छै सिलैके पिन्है छै या ब्लाउज भी पिन्है छै सिलाइएके तऽ हमरालग क्षेत्रमे अइसन छै कि जगह सिलबैके लिए बहुत सुविधा छै अच्छा छै हमर गाममे दुइ तीन जगह जे छै सिलाइके बहुत सुविधा छै जेन्ट्स हो जेन्ट्सके भी छै टेलर आओर लेडिजके भी छै अपना सिलाइसे कपड़ा पिन्है छिए

सिलाएल कपड़ा पिन्हैसे बहुत अच्छा भी लागै छै जे मॉडल होइ छै ओहे सिलै लेलहुँ लेडिज लोकके जे छै बहुत जे मोन अप्पन से सिलाइ छै सिलाइके हमरा गाममे बहुत सुविधा छै टेलरके पास जाइमे कोइ भी चीज भै गेलै कपड़ा लत्तामे छोट बड़ टेलरके पास जाइ छिए ओ जे छै सिलाइ करिके अपन फेर फिट कै दै छै इएहसब जे छै सि सिलाइ जे छै लेडिजके भी जे छै सिखैके लिए भी बहुत सुविधा मिलल छै अपना गामेमे जे छै एक दुइ जगह खुलल छै जा कऽ हुआँ सिख सकै छहो टेलर सिखो सिखै छै बहुत आदमी जेन्ट्स होइ छै या तऽ लेडिज होइ छै जाइ छै अलग अलग अप्पन जगहपर सिखै छै कपड़ा सिलाइ करै ले जेन्ट्स अपना शर्ट पैन्ट सिए ले सिखै छै कुरता आओर लेडिज जे छै ब्लाउज साया ईसब जे होइ छै ओसब अप्पन सिखै छै